डांस करणु मूंखे इलाही वणंदो आहे डांस करणु मुंहिंजे नंढे हूंदे खां शौक़ु आहे डांस करण खां मूंखे जेकी ख़ुशी मिलंदी आहे उहा ख़ुशी मूंखे ॿिए कंहिं में न मिलंदी आहे डांस करणु रवण ऐं हुन ॾांस खे परफेक्ट ठाहिण लाइ मां वॾनि वॾनि कलाकारनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां अने वॾनि वॾनि कलाकारनि खां मां प्रेरणा वठंदी आहियां हुननि वॾनि वॾनि कलाकारनि खे ॾिसी करे मूंखे बि इअं थींदो आहे की मां बि उन्हनि जी कला खे ॾिसी करे मां मुंहिंजी कला खे एतिरो वधाया त मां उन्हनि जी पोज़िशन ते बीहु सघा छा करे डांस करण में वॾो वॾो नालो खणा मुंहिंजो नंढे हूंदे खां सुपिनो आहे ऐं डांस में हुननि खे ॾिसी करे मां उन्हनि जी प्रेरणा वठी करे मां मुंहिंजो डांस परफेक्ट ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां